दो किस्म दियां गेमां होंदियां जियां इक इन्डोर गेम होई ते दुई अउट डोर गेम होई ते इन्डोर गेम होई जेह्ड़ी अस अन्र खेलने जियां जियां लूडो होई कैरम होई स्नेक होई सांह सीढ़ी आह्ली गेम होई बांटे होईये ते इंदै बिच्चा जेह्की मिगी पसंद ऐ गेम जियां लूडो होई लूडो च मतलव तार ठीपियां होंदियां जेह्ड़ी मतलव जेह्ड़ी मतलव की पैहलैं अन्दर पज़ाई लै ओह् जीती जंदा ते एह्दै च इक ओह् बी होंदा डाईस होंदा जेह्जे मतलव पैह्ले छे आई जान ते ठिपी निकली बाह्र थे आई जान जे ह्दे फ्ही ओह्दै बाद ठिप्पी चलांदे जेह्दे मतलव सबनै शा पैह्लैं तार पुज्जी जान ते ओह् मतलव कि फर्स्ट टाईम दा इयां बाकी सैकन छड़ आई जंदे ते ओह्दै बाद कैरम होई कैरम बी बड़ी खेली दी में कैरम च राजा होंदा रानी होंदी ओह्दी ठिप्पी होंदी ते एह्दै च मतलव कि जेह्ड़ा सारैं शा बदेद पोवाईंट बनाईलै ओह् मतलव जित्ती जंदा ते कैरम बी बड़ी अच्छी गेम होदी एह्दै च बी चार बंदे खेलदे ते में दोस्तैं कन्नै खेलना ते में मतलव शैल खेलना सारैं शा कैरम ते जादा अऊं गै जित्तना होना कैरम च ते होर सप्प सीढ़ी अह्ली गेम होई ते सप्प सीढ़ी आह्ली गेम च बी डाईस होंदा ते फ्ही मतलव बारी तलनी होंदी जेह्दै शे आई जा ओह्दी ठिप्पी निकली जंदा बाह्रे ते ओह्दै बाद एह्दै च मतलव कि सप्प होंदे ते सीढ़ीयां होंदियां अगर पौढ़ी थ्होई जा ते बंदा मतलव उप्पर पज्जी जंदा थोह्ड़ा मतलव फ्ही ओह्दै बाद अग्गैं सप्प बी होंदे अगर सप डस्सी लै ते फ्ही बापस खल्ल आई जंदा ते एह्दै च फ्ही ते एह्दै च फ्ही मतलव कि एह् बी बड़ी शैल गेम ऐ बड़ा मज़ा आंदा इसी खेलनें गी ते एह्दै च सौ तक होंदे नंबर जेह्ड़ा पैह्लैं पुज्जी जा ओह् पुज्जी जंदा ते मिगी मतलव बड़ा मज़ा आया इसी खेलने गी गेमे ते ते सारें गी खेलनी चाही दी गेम शैल गेम ऐ ते अगर बैह्ला मतलव की टैम लग्गै ते खेलनी चाही दी ते बाकी होर बांटे आईये बांटे आह्ली गेम बी बड़ा शैल ही मतलव बांटे खेलने एह्दै च मतलव कि जेह्ड़ा मतलव बच्चे खेलदे निक्की निक्की होंदे हे खेलदे हे अस ते जेह्ड़ा मतलव कि जेह्ड़ा मतलव कि बांटे मतलव कि नशाना लाई लै ते उसी जित्ती लैंदा अगले बांटे फ्ही ओह् ते गेम बड़ी शैल ही खेलदे हे अस ते बाकी गिल्ली डंडा होईया गिल्ली डंडा आह्ली गेम ही ओह्दै च बी मतलव गिल्ली असैं डंडा मारदे हे ते जेह्ड़ा मतलव कि दूर पज़ाई लै ओह् मतलव जित्ती जंदा हा ते एह् बी गेम शैल ऐ ते बाकी आउट डोर गेमस दा तुसेंगी पता गै बैट बॉल होई इंडोरगेमां खेलनियां चाही दियां मतलव ठीक होंदियां दिमाक बी तेज़ रौंह्दा बंदा फ्रैश रौंह्दा ऐ खेलनें गी ते बाकी इंदै बिच्चा दा मिगी मतलव कि लूडो गेम बी शैल लग्गी ते बाकीसप सीढ़ी आह्ली होई ते इकहोरगेम बी ऐ राजा बज़ीर आह्ली होई ते ओह्दै च मतलव कि राजा होंदा बज़ीर होंदा चोर होंदा सिपाही होंदा ते ओह् मतलव कि ओह् होंदे हे पर्चियां होंदियां हां पर्चियां सुटदे हे ते ओह्ॅदै च मतलव कि पवाईंट होंदे हे राजें दे जादा होंदे हे ते रानी होंदी ही बज़ीर दे बी होंदे हे ते बाकी इक चोर होंदा हा चोर दा कोई पवाईंट नी होंदा हा ते जेह्ड़ा मतलव कि ऐंड च सारैं शा जादा पवाईट बनाई लैंदा हा ओह् जित्ती जंदा हा ते राजा बजीर दा बी शैल गेम ऐ खेलनी चाही दी अगर टैम लग्गै बाकी एह् जेह्ड़ी कैरम बोर्ड़ ऐ कैरम बोर्ड़ आह्ली गेम बी ठीक ऐ मतलव खेली सकदा बंदा कैरम बोर्ड़ आह्ली बी ते इयै